हम लोग गाजीपुर ज़िले हम लोग गाजीपुर ज़िले के संग को किसी विषय को बहुत अच्छा हम लोग जो हैं किसी भी किसी बहुत अच्छा खेती बाड़ी होते हैं गेहूँ सब अधिक पैदा होता है सब गेहूँ पैदा होता है तो हम लोग ज्यादा उपज जाता है तो हम लोग बाहर गेहूँ सब बाहर देश में चला जाता है गेहूँ हम खेत हम खेत को सींचते हैं सींच कर के फिर उसको हो जाता है तैयार खेत तो गेहूँ खेती हम खेत तो उसको हम गेहूँ बोते हैं गहूँ उपजता है तो उसको काटते दवाते हैं बनिहार लगाते हैं तो कुल उपज जाता है तो उसको हम बाहर देश कुछ लोग रख लेते हैं खाने के लिए कुछ लोग हम अधिक हो जाता है तो हम लोग बेच देते हैं फिर मटर उटर हो जाता है सब मटर हो जाता है धान सब हो जाता है हम लोग को यही तो ही हम लोग को यही त हो कृषि को बहुत पसंद है हम लोग को दिक्कत परेसानी कुछ नहीं कोई नहीं है हमको गेहूँ का उपज होता है तो सब खाने पीने के लिए सब कुछ खेत में हो जाता हो जाता है ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिर फिर अपन वो बाहर चला जाता है खेत करने से बहुत अच्छा है खेती बाड़ी को जोताते जोताई होता है खाद छींटते हैं पानी बराते हैं तो उसमें अच्छी तरह से उपज होता है तो फिर कटवा उटवा कर फिर कटवाते हैं तो फिर उपज अच्छे से कटवा धोवा कटवा कर के उसको बोझा बनाते हैं फिर उसको ट्रॅकटर बुलाते हैं तो उसको दबाते हैं दबा करके फिर उसको सब घर पर ले आते हैं घर घर पर आता है तो उसको सब अच्छे से उसको रख लेते हैं जो अच्छे बरते हैं उसको बुला करके किसी को किसान को रख कर बैठ कर खाने पीने के लिए रख लेते हैं फिर उसी को बेच बेच दे बेचते हैं बेच उच कर फिर हम लोग को दिक्कत परेशानी तो उसी से हम लोग अपन समस्या को अपन सही से कर लेते हैं जो नहीं होता है उसको खरीद के खरीद किन लेते हैं और धान भी होता है फिर मटर हो फिर मटर होता है अरहर होता है खेती में सब चीज़ उपज जाता है हम लोग उसी से बहुत खुश खुश हो मेहनत करते हैं तो हम लोग को भाई फायदा होता है तो हम लोग उसी से अपन जिते खाते हैं बेच किन देते हैं इसी से हम लोग को उसी से अच्छे से अपन कृषि पालन हो जाता है कृषि को हम लोग बहुत पसंद पसंद कर पसंद करते हैं इसलिए हम लोग को गहूम ज्यादा उपज हो उपज होता है तो वो थोड़ा स बाहर देश में चला जाता है बेच कीन कर बेचा जा बेचा जाता है वो थोड़ा बहुत रखा का रख रख देते हैं खाने पीने खाने पीने के लिए फिर कलेफी धान की खेती होती तो हम लोग भी इकट्ठे करते हैं उसको के पानी पानी इकट्ठे खेत में जुताई करते हैं जुतवा करके फिर उसको खेत में रोपवाते हैं रोपवा करके फिर फिन सी सींचते हैं फिर इकट्ठे हो जाते हैं धान तो फिन उसको कटवाते हैं कटवा करके फिर होते हैं तो फिर लोग कुछ लोग हम लोग रख देते हैं खाने के लिए कुछ कुछ कुछ होता है तो हम लोग बेच बेच बेच देते हैं बेच करके फिर जो चीज़ नहीं होता है उसको हम लोग फिर खरीद खरीद ले कर खरीद करके खरीद किन करके फिर हम लोग इकट्ठा करते हैं साफ सुथरा करते हैं हम लोग अपन रखते हैं खाने पीने के लिए जो अधिक होता है उसको हम लोग किसान को क्या ही है तो हम लोग भाई जो कुछ खाने के लिए रखते हैं उसको बेच बेच कीन कर अपन खर्चा अपन खरचा चला उसी को हम लोग चला लेते है इसलिए हमको किसान बहुत अच्छा है